हलो जी मैम बोलिए अच्छा आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं यहाँ पर कितने बच्चे हैं तीन ठो बच्चे पढ़ रहे हैं इस्कूल में अच्छा कौन सी क्लास में हैं बच्चे आपके

जी तो बोत बताइए क्या आपकी जरूरत है मैं क्या आपका मदद कर सकता हूँ आपको बच्चे के लिए छुट्टी चाहिए ऐसा बात है अच्छा तो आप अपने बच्चे को ले कर कलकत्ता जाए तो बच्चे को छुट्टी चाहिए इस्कूल में तो आप ऐसा कीजिए तो इसके लिए आपको अप्लीकेसन इस्कूल में डालना पड़ेगा बच्चे को तीनो बच्चों को एक एक अप्लीकेसन लिख दीजिए और कितने तारीख को मल्लब बच्चे जो को छुट्टी चाहिए कितने से कितने तारीख तक तो इसके विषय में जैसे आपको कब जाना है वो बताइए पहले दस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए ठीक है तो आप ऐसा कीजिए कि चार तारीख को बच्चे को हाथ तीनों बच्चों को अपना अपना अप्लीकेसन लिख दीजिए बच्चे से वो बोलिए ख़ुद ही लिख लेगा और बोलने के लिए कि वो अप्लीकेसन लिखने के लिए कि मुझे दस दिनों के लिए सर हमको छुट्टी चाहिए हम लोग घूमने जा रहे हैं मेला और पाँच से ले कर दस तक छुट्टी चाहिए हम ग्यारह को क्लास में उपस्थित हो जाएंगे ऐसा करके आप बच्चे को बोलिए अप्लीकेसन लिखने के लिए और बच्चे को अपने आ कर और जाे इस्कूल में जो हेड सर जो होते हैं हमारे उनके ऑफिस में जा कर उनको बोलिए बच्चे को जमा करवाने के लिए बच्चे जो जमा करेंगे ना तो सर पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे उसके बाद जो अभी जैसे परीक्षा है कि नहीं तो वो तो सर को पता है हेड सर को पता है तो वो अपने सर जो पढ़ लेंगे तो वो सर बता देंगे कि हाँ छुट्टी मलब हम देंगे कि नही देंगे और हो सके तो आप भी अपने बच्चे को साथ आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे आपको पाँच को जाना है तो चार तक बच्चे आएंगे तो आप चार तारीख को अपने बच्चे को ले कर और बच्चे भी आएंगे इस्कूल में पढ़ाई हो जाएगा लाश्ट में जो जाने का जो छुट्टी होता है तीन बजे छुट्टी होता है न बच्चे लोग को तो तीन बजे आ कर और आप भी आ जाइएगा तीन बजे अगर आपका आना उचित हो तो आइए अगर उचित नहीं है तो बच्चे से अभी अप्लीकेसन डाल सकते हैं सर के पास कोई दिक्कत नहीं है

हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं बच्चे हमारे इस्कूल के बच्चे हैं तो हम लोग उनके टीचर हैं तो हम तो इतना मदद कर ही सकते हैं कि बच्चे को हम ले कर हेड सर के पास जाएंगे और उनको वो जो अप्लीकेसन लिखा होगा न तो वो सर के पास डाल देंगे सर छुट्टी दे देंगे बच्चे सब को हो जाएगा छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठीक है ठीक है आप बच्चे जो को अप्लीकेसन लिख कर भेज दीजिए धन्यवाद